हा असां पीटी उषा जो नालो वधीक घणे नमूने ॿुधो आहे इन जो पूरो नालो पिलाउल्लाकांडी थेक्केपरांबिल उषा आहे हिन जो जनमु सतावीह जून उणिवीह सौ चोहठि में केरल जे कॉजी कोट ज़िले में कोटाली गांव में थियो हो हिन जी सॼी पढ़ाई लिखाई पयोली गांव में थी हुई पी टी उषा उणिवीह सौ उणियासी खां भारत एथेलेटिक्स सां जुड़ियलु आहे पी टी उषा खे उॾामंदड़ परी बि चयो वेंदो आहे उॾामंदड़ परी इन करे चयो वेंदो आहे छाकाणि त हीअ डुकणु भॼणु फिरण में ॾाढी तेज़ु आहे नंढे हूंदे खां ई हिन खे डुकण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हो जॾहिं हीअ चोथें दर्जे में पढ़ंदी हुई तॾहिं खां ई हीअ हर हिकु रांदि में हिसो वठंदी हुई ऐं ॾाढी तेज़ु रफ़्तार सां भॼंदी हुई एहो ॾिसी सभु मास्तर बि हैरान ऐं अजब में पइजी वेंदा हुआ ऐं ॾाढी तमामु ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त हीअ हर दफ़े पहिरिएं नंबर ते अची बीहंदी हुई सभिनी खिलाड़ियुनि खे इहा हराए छॾींदी हुई हिन खे भारत जी ट्रैक ऐं फील्ड जी राणी बि चयो वेंदो आहे ॾह डिसंबर उणिवीह सौ ॿ हज़ार ॿावीह में थियलु चुनाव लाइ हिन खे आई ओ ए सीट लाइ अकेली ज़ाइफ़ा उमींद्रवा उमीदवार लाइ चुनियो वियो ऐं उन चुनाव में हिन जीत बि हासिलु कई छह जुलाई ॿ हज़ार ॿावीह में भारत सरकार जे तर्फ़ां हिन खे राज्य सभा राज्य सभा उमीदवार लाइ बि चुनियो वियो हिन जो करियर वक़्तु उणिवीह सौ छाहतरि खां शुरू थियो ऐं ॿ हज़ार ते ख़तमु थियो मतिलबु ॿ हज़ार में हीअ रिटायर थी वई हिन जी ख़ुदि जी लिखियलु आतमकथा हिकु किताबु आहे जंहिंजो नालो गोल्डन गर्ल आहे हुन जे घोट जो नालो श्री निवासन आहे इन खे ॿ पुटु आहिनि विज्ञनेश ऐं उज्जवल ॿिनि पुटनि जा नाला आहिनि हिन जे जीवन सां असांखे घणेई कुझु सिखण लाइ मिले थो पंहिंजे भारत जो हिन नालो दुनिया भर में मथे कयो आहे असांखे बि पी टी उषा वांगुरु पंहिंजे कुटुंब जो ऐं गॾो गॾु पंहिंजे देश जो नालो ऊचो करणु खपे ख़ुदि खे हिकु ज़ाइफ़ा न सम्झी करे ज़ाइफ़ा वांगुरु ई स घर जी चार दिवारुनि में ख़ुदि खे बंदि न करणु खपे बल्कि पी टी उषा वांगुरु पंहिंजे देश जो नालो वधीक कढाइण लाइ अॻियां अचणु खपे ऐं हर तकलीफ़ जो मुक़ाबिलो ख़ुशी ख़ुशी सां करणु खपे त सभु तकलीफ़ूं पंहिंजियूं सभु परेशानियूं ॾुखियायूं सभु परे थी वेंदियूं ऐं पी टी उषा जे जीवन खां असांखे सुठे नमूने सबक़ु बि मिले थो